کیا آپ الینا بول رہی ہیں کیا آپ نے کورٹ میں کوئی کیس ڈالا ہوا ہے جی آپ نے کس چیز کا کیس ڈالا ہوا ہے اچھا اچھا جی ضرور کیوں نہیں وکیل کس لیے ہوتے ہیں جی کس ب کس کس لیے اور چل رہی ہے اچھا تو آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں جی ضرور ملے گا جی ضرور ملے گا آپ کو آپ بتائیے اپنی پرابلم جی ضرور جی جی آپ شام پانچ بجے آ جانا ویلکم